हैलो हा प्रताप भाई तव्हां ॻाल्हायो पिया फर्नीचर वारा

हा त असांखे है न मुंहिंजी भेणु इहो नंबर ॾिनई तव्हांजो तव्हां हुते फिटिंग करे आहिया आहियो न हिन वटि हिन जे है न नलकनि में फिटिंग ॾाढो सुठो था कनि पिया प्लंबर हा त मूंखे कराइणो आहे मुंहिंजे घर में हींअर त तव्हां करे ॾींदा न हा त इहो फुट जो घणो वठंदा आहियो तव्हां हा ॾिस ॾिसो मूंखे हा हीअ त जेंट्स छा बराबरि नथा कराइनि मुंहिंजो घोट आहे न जेंट्स नथा कनि हिते लेडीज़ घर में माइयूं वेठे त वेबस आहे न ॻाल्हाए छॾो पहिरियों खां ई सभु माइयूं जंहिं महिल मकान ठाहिराए त था पहिरियों ई करे ॾई ॾिसी वेंदव की न मुंहिंजी सॼी ज़मीन खॼी वञे अने मथे पोि तव्हां फिटिंग करे ॾींदव हा भई विच में ॾिसो हा हा वरी मूंखे छा हा

हा न न मूंखे हेन अपोलो कंपनी जा सुठा में सुठा नलका अने अंदर बि अहिड़ी फिटिंग खपे जेकी आहे न विच में बेज़ती थी वञे पई त खोटाए खोटाए थकजी था पऊं पाण खे पहिरियों खां ई आहे न तयारी रखणी आहे त सुठे में सुठो हा न सुठनि में सुठो पाण खे खपे अहिड़ी तरफ़ भले अहिड़ी रेंज हुजे पाण खे आहे न अहिड़ी कराइणो आहे त पोइ भविष्य में मूंखे भले ॾिसणो ई न पए नलका बि सुठा वॾा बुंड जेड़ा विझायणा आहिनि न बुंडे जहिड़ा मीनिंग मतिलबु सुठो भले सन्हो हुजे पर सुठो माना आहे न अपोलो कंपनी माना अचे थी न हींअर या हिकु अलाए कहिड़ी चवनि पिया ॿार कोई ॿी कंपनी था चवनि उन जो पाण कराए रखंदासीं न त सुठे में सुठी जेकी कंपनी हुजे न उहो विझाइणो आहे पाइप बि हा हा त पोइ सुठा ॾिसण जा बि सुठा हुजनि भले क्वालिटी बि सुठी हुजे सभु सुठो खपे न वरी ईअं अने तव्हां कहिड़े फुट सां कमु कंदा आहियो भई है न

हा हा न असांखे सुठे में सुठो जेको हींअर बाज़ारि में हलंदो हुजे पोइ अहिड़ो पाण खे सुठो कराइणो आहे

हा त पोइ हा बसि मुंहिंजो घोट अचे नी ॿारनि खां पुछी करे सलाह त तव्हांखे मां वरी वापसि सां ई फोन कराईंदीमांव बराबरि हा ठीकु आहे भाई न न कराइणो त आहे ई आहे कराइणो त आहे ज़रूरी तॾहिं हेन बेबूअ जी शादी आहे त हुन मूंखे कराइणो पवंदो हिन खां पहिरियों कराए छॾियां नी वरी हा हा महीनो हा मां जी जी ह हा

पहिरां खां ई कराइणु पवंदो न भितियूं त खॼी वयूं आहिनि अद त मां तव्हांखे ऑडर ॾींदसि बराबरि आहे नी

हा हा हा सही आहे ज़रूरु ज़रूरु जी जी जी भले ह हा जी हा